हरिओम हांजी मां ॿुधाइणु चाहींदमि की मां ट्रेवल एजेंट ॻालाइ रहियो आहियां हा तव्हां पुछा कई हुई न तव्हांखे छतरपुर मंदर में वञिणो आहे

हा जी ॾिसो छत्तरपुर जेको मंदरु आहे उते असां सूमर जो ॿुधर जो ऐं छंछर जो वठी वेंदा आहियूं जी ऐं तव्हांखे तव्हांजो ॿियो बि को सुवाल आहे त पुछियो तव्हां केतिरा माण्हू वेंदा अछा अछा त पोइ तव्हांखे किरायो त जाम घटि लॻंदो अठ सौ रुपए असां हुननि सां वठंदा आहियूं जेको अकेलो वेंदो आहे पर तव्हां ॾह पंद्रहं माण्हू आहियो त तव्हांखां चारि सौ रुपया हर हिकु माण्हूअ जा असां वठंदासीं जी ॿियो को सुवाल आहे त पुछियो ॾिसो तव्हांजी ॻाल्हि पंहिंजी जॻहि ते सही हूंदी वठणु वारा त ॿ सौ में बि वठी था वञनि पर वॾी ॻाल्हि थी वेंदी आहे की जॾहिं तव्हां वेंदा आहियो त तव्हांजी सुविधा जो बि असां ख़ासि ख़्यालु रखंदा आहियूं असां जी जेका बसूं आहिनि न हूं बसुनि जेका आहिनि उन में सीटूं जेका आहिनि उहा सुठियूं आहिनि असां विच में खाधे पीते जो बि ख़ासि ख़्यालु रखंदा आहियूं ऐं तव्हांखे नाश्तो पाणी बि ॾींदा आहियूं विच में हा जी बिल्कुलु बिल्कुलु नाश्तो पाणी मिलंदो सम्झो की तव्हांखे को बि को बि दिक़त न तव्हांखे विच में ईंदी जी हा हा हा हा जी हा जी हा जी जय झूलेलाल